मुंहिंजी तबीअत इलाही वधीक ख़राबु आहे ब्ल्ड प्रैशर बि आहे सूगर बि आहे त मूंखे दवा वठणी आहे दवा जे लाइ मतिलब जीअं तव्हां ॿुधायो दवा वठणी हुई मूंखे त तव्हांजे दुकान ते अचा मां दवा मोकिले ॾींदो अगरि मोकिले सघो था त घर मोकिलियो मुंहिंजो घर शीतल रैजिडेंसी तकिड़ो ई इंदिरा नगर मकान नंबर चोहतरि आहे मोकिले सघो त मां लिस्ट भरे करे मोकिलियांव हीअं हीअं दवा मोकिलियो मूंखे ऐं पैसा बि जेको माण्हू दवा खणी ईंदो उन खे पैसा हैंड टू हैंड ॾेई छॾंदो मां हथो हथ ॾेई छॾंदो मां ठीकु आहे कोई दिक़त कोन्हे पो जीअं तव्हां सम्झो ॿुधाए छॾो मूंखे त मोकिलियो था न